औ हेल' खबराथ' बिदिनो मोजां दासानदि गायनाय फुनाया औ मैया दाखालै हादों जांख्रा जाबाय जोंहा मोजाङाथ' बिदिनो जोंना जाम्फै थाम्फै दङ नालाय दैनि प्रब्लेम गैया आरोखि जोंनिथिंजाय ए आटसा आटसा आटसा ओरै जाम्फै थाम्फैनि एसे आंखाल नामा गैया नामा ए ऐ जेनबा सुइस गेट थुइस गेटफोरनि जेबो माबा गैयाना बिदि गैयाना जारला होमबा औ औ

औ फाथोआ खुइथ फाथोखौ आङो एसे खुइदों माबानि आनथा फाथो सेरायथो नांगौ हिसाबै नांगौ नांगौ जादों जानाया एसे गावनो आन्था

फोनाया आं आदा बिघासोल'सो फोदों बांद्राय फोयाखसै औ औ फोबा फोजायो ऐ सेरायथो थेरायथो अर जन्नाय माबा जन्नायनि थाखाय नांगौ जायोना दुरुङाबो दाम जायैबाय दा मनाव बिदिनो सैद'स' फन्द्र'स' थाङो दां दा फाथोआ

औ खुइनो हायोबा मोेजां आबाद खालामनो हायोबा दा खस्थ'आ बिदिनो बै मायसा दांखांबाथाय सिरैसे माबाबाय आरोखि होमबाना मायसा दांखांबाथाय जाथारबाय फाथोफ्रा बासोरो फायखारि लेंहरोबा लांफैयो आरामनो गावसोरनो

दे आङो एसे बेस्थ' दे दे दे दे आटसा